बरसाति जी मौसमु मूंखे ॾाढी वणंदी आहे ऐं बरसाति में मां नंढियूं बेड़ियूं ठाहे पाणीअ में तारींदी आहियां ऐं वॾा ऐं पननि जा जहाज ठाहे बि उॾाईंदी आहियां ऐं बरसाति जे मौसमु मूंखे हे चासिनीअ में टोश बोड़े ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं बरसाति जी मौसम में मां रेणकोट पाए ॿाहिरि वेंदी आहियां बरसाति जे मौसम में ऐं मूंखे इहे इहो मूंखे शाम जे टाइम में भजीया ऐं चांहि वणंदा आहिनि ऐं बरसाति जे मौसम में मां वॾी छटी वठी रखी आहे ऐं उहा मां मंदर में वेंदी आहियां त पाए वेंदी आहियां जीअं कपिड़ा आला न थियनि ऐं बरसाति में कपिड़ा बि घटि सुकंदा आहिनि ऐं बरसाति में इहे खोपरो तेल बि ॼमी वेंदो आहे ऐं बरसाति ज त भाॼियूं घटि ईंदियूं आहिनि ऐं उनीअ लाइ असांखे ॿाहिरि रेणकोट पाए वञणु वञिणो पवंदो आहे ऐं बरसाति जी मौसम में असांखे हे नंदियुनि तलाउनि ते बि माण्हू मस्तु मज़ा ईंदी आहे ऐं ऐं बरसाति जे मौसम में असांखे इहे कॿरियूं बि गाठिया चरण ईंदियूं आहिनि ऐं बरसाति जे मौसम में असांखे ॾाढी मज़ा ईंदी आहे बरसाति जी मौसमु असांखे ॾाढी वणंदी आहे बरसाति जे मौसम में ॿार त सनानु करे नचंदा टिपंदा आहिनि ऐं बरसाति जे मौसम में ऐं माण्हुनि खे आनंदु ईंदो आहे थधिकार थींदो आहे बरसाति जे मौसम में हिकु त पंखा बि घटि हलंदा आहिनि ऐं बिजलीअ जो बि घटि उपयोग थींदो आहे